हम अपना घर के आसपास इलाका के साफ करै के लिए जैसे कि कूड़ा कचड़ा के कूड़ा कचड़ा डस्टबिन मे डालै छी ओकरा बाद जे बहुत ज्यादा कचड़ा रहै छै तऽ ओकरा जमीन के अन्दर माटी खनि के ओहिमे गाड़ि दै छियै आओर मतलब इधर उधर थूक न रखै छी इधर उधर समान सभ न फेकै छियै जैसे कि कूड़ा हो जेतै साफ सुथरा न रह पतै तऽ हम अपना घर के आसपास साफ सुथरा रखै के लेल छिड़काव कैली पानी मतलब दवा सभके छिड़काव सभ कैली आओर ओकरा बाद हमेशा साफ सफाइ करैत रहली पेड़ पौधा के आओर घर के भी साफ सफाइ करके ऊपर समान सभ के कही दूर फेक देली या फिर डस्टबिन मे डाल दै छी तऽ ई सभ प्रकार के मतलब कि ओकर सऽ साफ रखै के लेल बहुत तरहके मतलब कि काम करै छी जैसे कि सुबह सुबह उठकर के झाडू उड़ू लगा दै छियै अगल बगल मे खेत से खुरपी से लेकरके जो घास सभ हय ओ सभ साफ उफ कर दै छी पानी इधर उधर न बहबै छी जैसे कि मतलब इलाका हमेशा साफ सुथरा रहै छै